दा सान्दि आङो बांसिनै डाटा बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला आंहा माखासे नायनो गोनां मबाइलाव बेबायदिनो मोगा मोगि जुजि लायनाय बेदिनो टेलेन्ट सं कम्पेटिसन इन्डियान आइडल बेफोर बायदिनो क्रिकेट मेट्स बेबादिनो फुटबल बिदिनो बिसिबां खेला दुलाफोर दङ बेफोरखौ आङो नायनायाव गैयाब्लाबो आङो टु टु जिबि पार डे बेफोरबायदि बाहायनाय जायो माब्लाबा बिदिनो अबावबा समाव नायनाय जाया बांसिनै खिन्थु आङो बै बायदि खेला दुला आरो रोजाबनाय बादायलायनाय कम्पेटिसन फोरखौ नायो आरो माखासे फिल्मफोरबो नायनाय जायो आं जोंनि बे जायगायावथ' जेनेबा नेट अवार्कनि जेंनाथ' गैया आं बांसिनै इयारटेलखौ एरटेल कम्पानिखौ साबसिन मोनो मानो होनोब्ला एरटेल कम्पानिया नि जेंना जोंनि जायगायाव गैया बिबायदिनो आङो दासान्दि बांसिनै एरटेलखौनो बाहायबाय थानाय जायो आरो जेबो जेंनाथ' जोंनि बे जायगायाव मोगा मोगि जानायखौ आं नुनो मोना एरटेल आरो जिअ सोलियो नाथाय आं एरटेलखौ बाहायो एरटेल आं बांसिन बांसिनै डाटा बाहायो डाटा बाहायनाया बेनो आंने मबाइलाव माखासे सोलोंनो गोनां बा नायनानै सोनथुसथ' जानाय माखासे गेमफोर माखासे सिनेमाफोर माखासे बिबदिनो सिरियिलफोर गोबां बिबादिनो जेरै इन्डियान आइडल क्रिकेट बेबादिनो फुटबल बेफोरखौ आं नायनाय जायो बेयावहाय आङो सानसेयाव दहाय सिगाङाव बुंलांनाय बायदि टु जिबि आनो आंनि थाखाय बाहयो डाटा बाहायनाय जायो सानसेयाव बिनि गेजेरजों बहुद नुयो बिदिनो माखासे मिनथियि नुयि जायगाफोरखौबो दावबायारिफोरनि गेजेरजों आं मबाइलाव नुनो मोनो माबाइलाव बहा मा दाउहा जादों बहा मा दाथ' इज्राइल आरो हामासजों हामला जानायखौबो आं नुनो मोनदों बिबादिनो माखासे जोंनि निउसफोरबो आं नायनाय जायो आरो माखासे बिदिनो शर्ट मुभिफोर बा भ्लग खुलिनाय बिदिनो गोबां एक्सपेरियेन्स मोननो थाखाय बा सोलोंनो थाखाय आं बिबायदिनो डाटाखौ सानसेआव

टु जिबि बाहायनाय जायो आरो आंनि थाखाय एरटेलाखोनो आं बेस्ट होननानैहाय आं मोजांसिन मोननाय जायो